शुरूआत खां ई मूंखे किताबु पढ़ण जो शौक़ु रहियो आहे नंढपण खां ई मां किताबु पढ़ंदो अची रहियो आहियां ऐं मूं चङा खनि किताब पढ़िया हूंदा पंहिंजी ज़िंदगीअ में ज़ाहिर ॻाल्हि आहे त सिंधी हिंद जो रहिंदड़ सिंधी आहियां ऐं सिंधियत जो माहोलु घटि रहे थो सिंधी पढ़णु लिखण जो त माहोलु अवल ई घटि रहे थो त सिंधी जा किताब त मूं घटि ई पढ़िया आहिनि पर कॉलेज जी किताबनि खां पर जे कॾहिं मां ॾिसां त हिंदीअ जा किताब मूं घणेई पढ़िया आहिनि ऐं अंग्रेज़ीअ जा बि किताब घणेई पढ़िया आहिनि हिंदीअ जा केतिरा ई अहिड़ा किताबनि जेके मुंहिंजे दिलि जे क़रीबु आहिनि प्रेमचंद जा सभेई नावेल मूं पढ़िया आहिनि जंहिं में मूंखे निर्मला ऐं सेवा सदन ॾाढो वणंदो आहे जे कॾहिं सिंधीअ में ॿियनि ॿोलियुनि जी किताबुनि खे तर्जुमो कयुल जेको किताब हूंदा आहिनि जेको सिंधीअ में हाणे अची विया आहिनि उन्हनि किताबनि जी जे कॾहिं मां ॻाल्हि कया त हुन में मूंखे सुंदरी उतमचंदाणीअ जो सागर जी संतान नावेल जेको तक्शी शिवशंकर पिल्लई जो असुल लिखियुल आहे पर सुंदरी उतमचंदाणीअ खे सिंधीअ में तर्जुमो कयो आहे उहो किताबु मूंखे सभु खां वधीक वणियो हुओ ऐं हुन में जे कॾहिं असीं ॾिसंदासीं त सुंदरी उतमचंदाणीअ केॾे सुठे नमूने तर्जुमो कयो आहे त पोइ इअं लॻे थो त ॼण असुलियत में ई हू सिंधीअ में लिखियुल हुजे त उहो नॉवेल मुंहिंजे दिलि खे ॾाढो क़रीबु आहे जे कॾहिं असीं ॾिसंदासीं त सिंधी जा बि केतिरा ई किताब ॿियनि ॿोलियुनि में तर्जुमो थी विया आहिनि ख़ासि करे हिंदीअ में तर्जुमो थियो आहे थियो आहे जीअं रशमी रमाणी कृष्ण खटवाणीअ जे सभिनी नॉवेलनि खे हिंदीअ में बि तर्जुमो कयो आहे ऐं हिन खां सवाइ सिंधीअ में जेके तर्जुमा कयुल नॉवेल आहिनि उहे मूं पढ़िया आहिनि जीअं सिंधू कन्या आहे उहा असुल में संस्कृत नॉवेल हुओ जेको ॾाहिर सेन जी धीअ जे मथां अधारित आहे उहो नॉवेल बि मूं पढ़ियो हुओ सिंधीअ में उहो बि ॾाढो सुठो आहे पर सागर जी संतान पंहिंजो मट पाणि आहे त हुनखां वधीक सुठो त मूंखे तर्जुमो कयुल ॿियों नॉवल को वणियो काने कोन ऐं सिंख में बि केतिरा ई अंग्रेज़ी नॉवेल सिंधी में तर्जुमा थींदा आहिनि पर ॾिसो सची ॻाल्हि इहा आहे त जे कॾहिं अंग्रेज़ी अचे थी त अंग्रेज़ी में ई मूल नॉवेल पढ़दा आयूं पोइ हुनखे तर्जुमो कयुल त असीं सिंधीअ में कोन पढ़ंदासीं पर बहिराल कुझु तर्जुमा ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि त हुन में सागरनि जी संतान हिकिड़ो आहे ऐं मां इहो सोचंदो आहियां त जे कॾहिं तर्जुमो कयुल किताबनि जो जे कॾहिं मां ॻाल्हि कयां त जे कॾहिं तव्हांखे असुलोकी ज़बान अचे थी त तव्हांखे उहो किताबु पहिरीं हुन ज़बान में पढ़णु खपे छो त हूअ ज़बान पंहिंजे पाण सां गॾु हुन ज़बान जो माहोलु हुन ज़बान जी हुन ज़बान जी रहिणी कहिणी तव्हांजे साम्हूं पेश करे थो जॾहिं बि तर्जुमो थींदो आहे त मनो या न मनो पर जेको घारेटो आहे उहो सॼो मटिजी वेंदो आहे ऐं असीं जेतिरो बि हुजे असीं हुन माहोल खे हुन सुठे नमूने वठंदा था सघूं जेको लेखक जे जेके लेखक पंहिंजी नॉवेल में चिटियो आहे ऐं हुनखी जी असांखे जी समुझ में कान ईंदी त हिन वजह सां फिर लॻे थो त तर्जुमो कयुल नॉवेलनि खे असांखे तर्जी तॾहिं ॾियण खपे जे कॾहिं असांखे हा ॿोली ज़बान थी अचे जीअं मल्यालम ॿोली मूंखे असुल में नथी अचे त हिन वजह सां मूंखे इअं लॻे थो त पोइ सिंधी या अंग्रेज़ी आहे हिंदी या पंजाबी जेका बि ॿोलियूं मूंखे अचनि थियूं मां हुन में हुननि खे पढ़ी वठंदुसि पर जे कॾहिं मूंखे असुल हू अंग्रेज़ीअ में लिखियुल आहे त पोइ मुंहिंजी तर्जी इहा ई रहंदी त मां हुन नॉवेल खे हुन असुलो की ॿोलीअ में ई पढ़ां अहिड़ी अहिड़ा कहिड़ा केतरा ई किताब आहिनि जेके सिंधीअ जा आहिनि जेके मूंखे लॻे थो कि हिन मोल माण्हुनि खे बि पढ़नि खपे जीअं मिसाल वठी वठो त भेरूमल महरचंद अडवाणीअ जो तडीम सिंध हू सभु खां सुठो किताबु आहे जेको सिंध जी तारीख़ जे मथां ॾाढी सुठी रोशिनी विझे थो ऐं हुन किताब में तव्हांखे सिंधीअ एतिरी सुठी मिलंदी ऐं अॼुकल्ह त हुन क़िस्म जी सिंधी इस्तेमालु बि नथी थिए त मूंखे इअं लॻे थो सभिनी माण्हुनि जो सिंधी साहित्य खे समुझण जे लाइ या सिंधीअ जी इतिहास या तारीख़ जे खे समुझण जे लाइ उहो किताबु ज़रूरु पढ़णु खपे पर ॻाल्हि इहा आहे त दुख जी ॻाल्हि इहा आहे त क़दीमु सिंध जो अञा ताईं तर्जुमो कोन थियो आहे शायदि अंग्रेज़ीअ में बि कोन थियो आहे ऐं हिंदीअ में बि कोन थियो आहे त मूंखे नथो लॻे त उहो किताबु जे कॾहिं तव्हांखे सिंधी नथी अचे त को पढ़ी सघंदो पर मुंहिंजी सलाह इहा आहे त भेरूमल महरचंद आडवाणीअ जो क़दीमु सिंध ज़रूरु पढ़णु खपे सिंधीअ में नावेल त घटि लिखिया विया आहिनि पर त बि केतिरा ई अहिड़ा नावेल आहिनि जेके मूंखे लॻे थो ॿियनि माण्हुनि खे पढ़णु खपे जीअं पोपटी हीरानंदाणीअ जो सैलाब ज़िंदगीअ जो ॾाढो नंढो नॉवेल आहे पर उहो नफ़सियाती नॉवेल पिणि आहे ऐं समाजी नॉवेल पिणि आहे हुन में सामाज या बि घणेई मसला ॾेखारिया विया आहिनि ऐं विरहांङे खां पोइ जी ज़िंदगीअ जो बि बयान कयुल आहे त कीअं माण्हू जॾहिं विरहांङे खां पोइ सिंध मां लधी करे हिन में आया त उन्हनि खे केतिरा ई मसइलनि में मूं ॾियणो पियो उन्हनि जो चित्र बि हुन नॉवेल में पेश कयुल आहे जे कॾहिं असीं कृष्ण खटवाणीअ जो नॉवेल ॾिसंदासीं सत ॾींह हुन में बि उहो नॉवेल त मूंखे लॻे थो ॾाढो सुठो आहे ऐं सत ॾींहंनि हिकिड़ी डाएरी जी शैली में डाएरी जी सिंख में उहो नॉवेल लिखियल आहे ऐं उहो नॉवेल बि मूंखे लॻे थो ॿियनि माण्हुनि खे पाणि खपे हुनजो त शायदि हिंदीअ में तर्जुमो बि थी वियो आहे त हिंदी भाषी बि हुनखे पढ़ी सघनि था तंहिं खां सवाइ मूंखे इअं लॻे थो त सुंदरी उतमचंदाणीअ जो जेको बंधन कहाणियुनि जो संग्रह आहे मजमूओ आहे उहो बि ॿियनि सभिनी माण्हुनि खे पढ़णु खपे हुनजी कहाणियूं ॾाढियूं सुठीयूं आहिनि ऐं भेरूमल महरचंदाणीअ जो जे कॾहिं सिंधी ॿोली जी तारीख़ जे कॾहिं असांखे सिंधी भाषा जे बारे में या सिंधी भाषा जी तारीख़ जे बारे में समुझणो हुजे त हुन किताब खे बि असीं पढ़ी सघूं था ऐं हिन खां सवाइ शायरीअ में जे कॾहिं असीं अचूं त किशनचंद बेवसि जा पूर जेके आहिनि उहे बि ॿियनि माण्हुनि खे पढ़ण खपनि ऐं नारायण श्याम जो रोशन छांवरो जेको शायरीअ जो मजमूओ आहे उहो बि ॿियनि माण्हुनि खे पढ़णु खपे हिन खां सवाइ जे कॾहिं मां ॻाल्हि कयां त यकदमि मूंखे यादि अचे पियो त बेगमाहत खे आसूं जेको उर्दू में कहाणीअ जो मजमूओ छपियो हुओ जेको अरिड़हां सौ सतवंजाह जी बग़ावत दौरान जेके मुग़ल म औरतुनि सां या मुग़ल माण्हुनि सां गॾु जेका बि जुट थी हुनजी मार्मिक कहाणी हुन में आहिनि हुननि कहाणियुनि जो तर्जुमो थियो हुओ जेको नैशनल बुक ट्र्स्ट करायो हुओ उहो किताब अरिड़हां सतवंजाह जूं आखाणियूं इहो किताबु नैशनल बुक ट्र्स्ट छपिरायो जंहिंजो तर्जुमो ग्यानप्रकाश टेकचंदाणी कयो हुओ ऐं ॾाढे सुठे नमूने तर्जुमो कयो उहो किताब बि तर्जुमो कयल किताबनि में ॾाढो सुठो आहे ऐं कहाणियूं असांखे अवस करण खपनि त उहो बि हिकिड़ो किताबु आहे जेको मूंखे लॻे थो माण्हुनि खे पढ़णु खपे जे कॾहिं सिंध जी सिंधी जी असुलोकी रचनाउनि जी ॻाल्हि कयां त मां नॉवेलनि में वरी अची वञा त हयाती हुतनिरे कला प्रकाश जो ॾाढो सुठो नॉवेल आहे जंहिं में लेखिका पाण ई ॿुधाए थी त इहो नॉवेल जेको आहे हिकु सिंधी देवदास समुझी वठो या देवदास जो हिकिड़ो सिंधी वर्जन आहे ऐं ॾाढो सुठो नॉवेल आहे हुन में आहे रॉमैंटिसिसम प्यार वग़ैरह जी रोमानवाद जी ॻाल्हि कयुल आहे पर पोइ बि नॉवेल सुठो आहे तव्हांखे इअं कोन लॻंदो त हू आटिफिशल या नक़ुली आहे या हुनखे ज़बरदस्ती लिखियो वियो आहे ॾाढो सुठो आहे हिन खां सवाइ जे कॾहिं असीं ॾिसंदासीं त पंहिंजा पंहिंजा आजमूदा शायदि इहो ई नालो आहे राम पंजवाणी जे आजमूदनि जो राम पंजवाणी जे आजमूदनि जो हिकिड़ो किताबु आहे नालो मूंखे सही यादि कान थो अचे हो बि माण्हुनि खे ज़रूरु पढ़णु खपे जंहि में मोहम्मद घाटी वारो हिकिड़ो हुओ हिकिड़ी कहाणी हुई त उहा कहाणी त ॾाढी मशहूर थी आहे त उहो बि पढ़णु खपे विरहांङे बैदि जूं सिंधी कहाणी जेको कन्हैयालाल लेखवाणी जेको मजमूहो तयार कयो आहे उहो बि नैशनल बुक ट्र्स्ट पारां छपारायो छपियो आहे उहो किताब बि माण्हुनि खे पढ़णु खपे छो हुन में विरहांङे जूं ॾाढियूं मार्मिक ऐं दिलसोज़ कहाणी जेके आहिनि हुनमें शामिल आहिनि त उहो बि सिंधीअ जो हिकिड़ो किताबु आहे जेको ॿियनि माण्हुनि खे पढ़णु खपे रीटा शहाणीअ जा बि केतिरा ई अहिड़ा नावेल आहिनि जेके माण्हुनि खे पढ़ण खपनि पर अवल हुन में तव्हांखे एंटरटेनमेंट सुठो थी वेंदो तव्हांजो तकरीअ जे लाइ उहो ॾाढा सुठा आहिनि पर हुन में कुझु जॻहयुनि ते ई अंग्रेज़ीअ जा अलॻि सिस्टम ठहियल आहिनि त ठीकु आहे उहे बि सुठा नॉवेल आहिनि त तव्हां उहो बि पढ़ी सघो था ऐं हिन खां सवाइ तव्हांखे जे कॾहिं मां ॻाल्हि कयां त तारा मीरचंदाणीअ जो हठियोगी नॉवेल जेको जेको ॾाढो मशहूर थियो आहे उहो बि पढ़णु खपे तव्हांखे मूं हुनजो हिकिड़ो ई भाङो पढ़ियो आहे ॿियो भाङो अञा अञा मूं कोन पढ़ियो आहे जे कॾहिं आतमकथा जी ॻाल्हि कयां त आतमकथा में सभिनिनि खे ख़बर आहे जे कॾहिं जेको बि माण्हू सिंधी साहित्य सां जुड़ियल हुजे त मुंहिंजी हयातीअ जा सोना रोपा वर्क पोपटी हीरानंदाणी जी आतमकथा आहे जेके माण्हुनि खे ज़रूरु पढ़णु खपे ऐं इहो किताबु ॾाढो सुठो आहे तव्हांखे ॾिसण में ईंदो त सिंधियाणी मतिलबु हुनजो किरदार जेको पोपटी हीरानंदाणी जो किरिदारु आहे उहा असुल सिंधियाणी जो आहे की हू बगावती बि आहे हुन में ऐं हुन में केतिरा ई सुठा मजमूआ हुन खया आहिनि त मूं शादी छो कोन कई वग़ैरह वग़ैरह त उहो ॾाढी सुठी आतमकथा आहे हुनजी ज़िंदगी जी जा खोड़ जेका आहे हुन में ॾाढे सुठे नमूने ॿयान कयुल आहे त आतमकथा जे तौर ते जे कॾहिं तव्हांखे सिंधी में को किताब पढ़णो हुजे त मुंहिंजी हयातीअ जा सोना रोपा वर्क तव्हांखे ज़रूरु पढ़णु खपे हिन खां सवाइ जे कॾहिं मां ॻाल्हि कयां ॿियनि सुठे सिंधी किताबनि जी त मूंखे वीना शृंगी बि ॾाढी सुठी अदीबा लॻंदी आहे हुनजी लिखिणी मूंखे ॾाढी वणंदी आहे हुननि जो हिकिड़ो सफ़रनामो आहे जेको सिंध में जॾहि हुओ हिन मां वरी सिंध में वेई हुई हुनजो ज़िक़्रु आहे ऐं उहो किताबु जेको आहे सिंधी अकादमी दिल्लीअ पारां बि छपारायो वियो आहे देवनागरीअ में हा पथा ऐं पहार ॾिठे मूं ॾींहं थी विया तव्हांखे पढ़ी करे एतिरो मज़ो ईंदो त तव्हां हुन में सिंधी ॿोली बि तव्हांजी सुठी थींदी तव्हांजी वोकैबलरी तव्हांजी जेको तव्हांजी वोकैबलरी हिन में तव्हांजी सुठी थींदी लफ़्ज़नि जो जकिरो तव्हांजो वधंदो ऐं हुन सां गॾोगॾ तव्हांखे न हुन में हिकिड़ो वहिकरो नज़र ईंदो त जज़बातनि जो वहिकरो नज़र ईंदो त जीअं हिकु खां पोइ ॿीं ॻाल्हि जीअं आहे पंहिंजे पाण ई नज़र अचनि थियूं ऐं मूंखे इअं लॻे थो की सिंधी किताब अहिड़ा घटि हूंदा आहिनि जंहिं में हिकु नैचुरल फ्लो हूंदो आहे त उहो हुन में ॾाढो सुठो नमूने आहे त इहो किताबु ज़रूरु पढ़णु खपे ऐं पखा ऐं पहार ॾिठे मूं ॾींहं थी विया त इहो हिकिड़ो सफ़रनामो आहे पर वीना शृंगी जो नफ़कत पखा ऐं पखार ॾिठे मूं ॾीहं थी विया सुठो आहे पर पुछां त काफ़िर सफ़रनामो बि ॾाढो सुठो आहे उहो बि पढ़ पढ़णु खपे अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त हो देवनागिरी में बि मौज़ूदु कान्हे ऐं हाणे नएं छापे में बि उहो मौज़ूदु हूंदो मूंखे हिन जी ख़बर काने पर जेके पुराणो किताब किथां मिली वञे लाएब्रेरी मां या किताब घर मां त पोइ सुठो थींदो उहो किताब बि ॾाढो सुठो आहे जेको मूंखे लॻे थो सिंधियुनि खे बि पढ़णु खपे ऐं ॿियनि माण्हुनि खे बि पढ़णु खपे अहिड़ा किताब ॿियनि माण्हुनि वटि बि पहुचणा खपनि त मूंखे लॻे थो पखा ऐं पवार ॾिठे मूं ॾीहं थी विया ऐं पुछा त काफ़िर जो त हिंदी या अंग्रेज़ीअ में बि तर्जुमो थियणु खपे हाणे गोबिंद मालीअ जी ॻाल्हि करे वठूं त पखीअड़ा वलुर खां विछुड़िया ॾाढो सुठो नॉवेल आहे एतिरो सुठो नॉवेल आहे त मूंखे नथो लॻे त जेको बि माण्हू जेको शुरूवाती जी सिंधी जिं ज़िंदगी या सिंधी जीवत सां गॾु जुड़ियल हूंदो हुनखे उहो नॉवेल वणियो न हुजे या हुनखे हुन उहो पंहिंजे पाण खे हुन नॉवेल में न ॾिसे अहिड़ो थी नथो सघे त मूं जॾहिं हुन नॉवेल खे पढ़ियो त मूंखे त हुन में पंहिंजी नज़र पंहिंजी झलक नज़र आई हुई जेका बि ज़िंदगी मुंहिंजे साम्हूं थी त मूंखे लॻे थो जीअं जॾहिं मां पखी इहो पखी वलुर खां विछुड़िया नॉवेल जॾहिं मां पढ़ियो हुओ त मूंखे त हुन में जेका बि मूं पंहिंजी ज़िदगीअ जा वाक्यात पंहिंजी अखियूं ॾिठा हुआ उहे मूंखे उहो बि नॉवेल में नज़र आहे त हो नॉवेल मुंहिंजे दिलि जे ॾाढो क़रीबु आहे ऐं इहो नॉवेल त ख़ुशि क़िस्मती आहे त अंग्रेज़ीअ में बि तर्जुमो थी चुको आहे हिंदीअ में मूंखे पतो काने जे कॾहिं तर्जुमो थियल आहे कोने त इहा नॉवेल अंग्रेज़ी में बि तर्ज़ुमो थियल आहे ऐं मूंखे लॻे थो इहा ॿियनि माण्हुनि खे बि पढ़णु खपे गोबिंद माल्ही जी हिकिड़ी ॾाढी सुठी कहाणी आहे इहा बि का अखाणी आहे इहो बि इया कहाणी बि ॾाढी सुठी कहाणी आहे ऐं इया कहाणी तव्हांखे विरहांङे खां बैदि विरहांङे जूं कहाणियूं जेको कन्हैयालाल लेखवाणीअ जो मजमूओ आहे हुन में बि तव्हांखे मिली वेंदी इहा सरहद जे आरपार में बि इहा कहाणी तव्हांखे मिली वेंदी जेको सिंधी अकादमी दिल्ली छपारायो आहे त इहा सभु किताबनि जेके मूंखे लॻे थो ॿियनि माण्हुनि खे बि पढ़ण खपनि ऐं हिन खां पोइ जे कॾहिं मां सिंध जे साहित्य जी ॻाल्हि कयां त हेतिरा केतिरा ई किताब आहिनि जेके मूंखे लॻे थो ॿियनि माण्हुनि खे पढ़ण खपनि जीअं मूंखे लॻे थो अमर जलील जो त सॼो साहित्य ॿियनि माण्हुनि खे बि पढ़णु खपे ऐं सिंधियुनि खे बि पढ़णु खपे नेठ गूंगे ॻाल्हायो हिकिड़ो साहुकार नॉवेल आहे उहो बि माण्हुनि खे बि पढ़णु खपे ऐं होली कहाणी त मुंहिंजे दिलि जे ॾाढे क़रीबु आहे उहा कहाणी बि पढ़णु खपे अहिड़ो रोज़े जी मानी एतिरी सुठी कहाणी आहे रुगो सुखनि जी कहाणी आहे ऐं टे पेजिस जी कहाणी आहे एतिरी मज़ेदार आहे त मूंखे लॻे थो हुनजो त हर ॿोलीअ में तर्जुमो थियणु खपे त इहो सभु मुखे लॻे थो मुंहिंजी तर्फ़ा आहे अञा मूंखे मूं हेतिरो सिंधी साहित्य कोन पढ़ियो आहे त मां हेतिरी वधीक ॼाण ॾेई नथो सघां त जेतिरो बि मूं पढ़ियो आहे हुन में मूंखे लॻे थो इहा सभु किताब ॾाढा सुठा आहिनि शाह चाहो जेके मां भुलिजी वियुसि हाणे मूंखे ॾाढो अजीबु लॻे थो त मां हा सभिनी खां आख़िर में इहो ॻाल्हि चवां पियो त शाह जो रसालो त सभिनी खे सॼी दुनिया खे पढ़णु खपे छोत हुन खां वधीक सुठो ॿियो कुझु थी नथो सघे हू सिंधी साहित्य जो अहिड़ो सितारो आहे अहिड़ो मर्कज़ु आहे जेको मूंखे लॻे थो हुन खे त सभिनी खे पढ़णु खपे हुनजी रोशिनी हुनजो दर्स्त त सभिनी खे वटि पहुचणु खपे छो त शाह जो रिसालो सिर्फ़ु सिंधी ॿोलीअ सां या साहित्य सां या साहित्य जी सूहं सां या जमालीअत सां वास्तो नथो रखे पर हुनजो वास्तो इंसानियत सां आहे दर्स सां आहे फिर सुफ़ीअ सां आहे जेका ज़िंदगीअ जे लाइ ॾाढी ज़रूरी आहे शाह जो रिसाले में तव्हांखे ज़िंदगीअ जा अहिड़ा अहिड़ी सिखिया तव्हांखे मिलंदी जेका ज़िंदगीअ जे लाइ ॾाढी ज़रूरी हूंदी ऐं मूंखे लॻे थो हुनजो अंग्रेज़ी में बि तर्जुमो थियुल आहे त अंग्रेज़ीअ वसीले शाह जो रिसालो हर को माण्हू पढ़े सघे थो पंजाबी में बि हुनजो तर्जुमो थी चुको आहे हिंदीअ में बि कुझु कुझु जॻह ते थोरा थोरा बैदि तर्जुमा थी चुकिया आहिनि त शाह जो रिसालो त सभिनी खे पढ़णु खपे सिंधियुनि खे पढ़णु खपे पर दुख जी ॻाल्हि इहा आहे त सिंधी इहे किताब नथा पढ़ण त पोइ ॿियनि मां ॿिया माण्हू छा ई किताब पढंदा